गोदोथ' फायखानाया गैयामोन दा बिनिफ्राय माबाबाय आरो गोदोथ' हाग्रायाव खियोमोन नालाय दा गरमेनटनि सरखारनिफ्राइ मोननानै दा खुनुरुखुम खिसाबो बेयावनो रावनावबो थांनांला जाबा जुबाबाबो खुनुरुखुम बावनो खियो ओमफ्राइ दै देरबाथाय बाना जाबाथाय उसिनो नागिरो थेवबाबो जों खस्थ' खालायनानै बावनो खियो आरो उफाय गैया रावनावबो थांनोबो हाया गोजान न'फ्राबो आरो मालायफ्राबो थांहोखाया गोजान गोजान जोंनाथ' न'आ दा बावनो खस्थ' खालायनानै जों खिनानै दं आरो उसुबिदा बाबो उफाय गैया जोङो बावनो खिनानै थाबाय थायो लोमो दै देरबा बाना जाबा थेवबाबो सहायनानैबाबो जों खियो आरो फायखानाया सरखारनि मोनदोंबाबो बुङो ओमफ्राइ गेग्रेब ग्रेब सो जानानै दं दा लोमना लोमनानैबो दं दा एसे उफाय गैया जोङो खस्थ' मस्थ' माबानानै जायो जों बावनो खिनानै थायो उफाय गैया जों मा खालामनो राहा गैयाबा गरिबबो मानसि जाबाय जोङो उफाय गैया बावनो खियो बावनो थायो जोङो दै लोमबाबो सहाय नांगौ जाबाय सरखारनि न' माबा फायखाना मोनदोंबाबो खस्थ' मस्थ' खुनुरुखुम मोननाय मालायनिफ्राय माबानानै अननानै होनाय मोजां नङा थौलेले दैया लोमबाय थायो आरो दाबो दै देरनानै लोमनानै दं जों बावनो हाबो खस्थ' मस्थ' बेयावनो खिनानै थायो मा राहाबाव जोहाथ' गरिबबो नालाय बानायनोबो हाया जाबा जुबा मावनानै जाग्रा जों हालुवा जेबो उफाय गैया जेरैबो खायदा गैया मावनानै जाग्रा हालुवा नालाय जों बिदिनो बायदिसिना मावनानै जाबाबो फायखानानि थाखाय नो जोङो न' गंसेखौनो बानायनो हाया फायखानानि न'खौनो लुनो हाया मा खालायनो जोंलाय उफाय गैया राहायानो गैयाबा बिदिनो आबाद एरि मावनानै जायो जोङो अमा लायो जोङो बिदिनो दाव लायो बोरमा लायो फाननानै बेजोंनो देरबाथाय बिदिनो गाननाय जोमनाय बायो जोङो बिदिनो आबार एरि मावनानै जायो जोङो बिदिनो बायदिसिना खामानियाव होयो बानलु संख्रि जानायाव मानायाव माबायो जोङो हां मोन्नाय बायदि मोन्नानै बेखौनो लायो जोङो